ते हां ते इक बारी में घर च काफी बोर होआ बोर होआ दी ही ते में सोचेआ कि कोई क्हानियां बगैरा दिक्खनी आं जां फिर रीड बगैरा करनी आं ते फिर ना ऐसा करदे करदे में बौह्त सारे बुक ऐक्सपर्ट कीती आनलाईन ते फिर ओह्दे बाद ना काफी टाईम बाद ना मिगी इक बुक मिली मतलब कोई नाम आह्ली बुक ही हैना उस बुक दे बिच्च इन्नी बड़ी स्टोरीस ही लाई हर इक स्टोरी गी में पढ़ेआ ओह्दे बारे च समझेआ ऐंड हर इक चीज़ गी ओह् कीता उस दिन बाद लाईक ओह् स्टेरिस रीड करने दे बाद मेरा माईंड सैट काफी चेंज़ होएआ कि सानूं किस चीज़ दी साईड जाना चाहिदा किस चीज़ दी साईड नेईं जाना चाहिदा होर बी काफी चीज़ां में ऐक्सपलोर कीतियां उस स्टोरी दे थ्रू ते उस दिन ना लाईक काफी फील होएआ कि रीडिंग कदें कदें बोरिंग होई सकदी ऐ बट हमेशा नेईं ते में हमें सानूं ना रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा ऐक्सपलोर करदे रौह्ना चाहिदा रीड करदे रौह्ना चाहिदा ऐ ते घर पे ना लाईक इक बैड उप्पर बैठियै समान लैइयै जो बी बुक काफी होर जो बी चाहिदा ओह् रक्खो लाग्गै ते बिलकुल अराम कन्नै बी उसी रीड करो प्लस प्लस उस चीज़ दी ना लाईक अपनी थ्रू इमैजिन करो अगर ते लाईक बुक ऐ तो कोई सप्रिचुअल ते बिलकुल उस चीज़ा गी फील करने दा ट्राई करो अगर कोई बुक ऐ फिक्शनल उसी उसी इंजाय करो ऐसा करदे करदे काफी चीज़ां होंदियां ऐ जियां ऐक्सपलोर करी सकने आं कन्नै लाईक कन्नै समझी सकदे ओ उसदे थ्रू हैना तो ऐसा करके लाईक इसका ऐक्सपिरिंस बड़ा स्हेई रैह्ता है लाईक एह्दा ऐक्सपिरिंस बड़ा स्हेई रौंह्दा क्योंकि जब हम लाईक जिसलै अस रीड करा दे ना ते सानूं काफी चीज़ें दा पता चलदा ऐ लाईक काफी नालेज़ होंदी ऐ काफी चीजां अस फील करी पान्ने आं काफी चीज़ां साढ़े दमाक च रैंह्दियां ते एह् काफी स्हेई चीज़ ऐ ऐंड अपने आप गी टाईम देना चाहिदा लाईक ओह् स्पेस देओ अपने आप गी टू लाईक उस चीज़ गी फील करने बास्तै इस इमोशन च डीपली जाने बास्तै फिर गै कुछ हो सकदा ऐ